हमरा सभके तऽ ब्राह्मण छी मैथिल ब्राह्मण सभसँ ऊँच हमरा सभके तऽ नियमे करैत करैत बहुत परेशान भऽ जाइ छी सबेरे उठलहुँ पूजाके घर नीप पोत फूल तोड़लहुँ फूल तोड़लाके बाद पूजाके घर निपलहुँ जिनका घर माटिके छनि से नीपू आ जिनकासँ अपन बना लेने छथिन छतके तऽ ओ अपन पोछा लगेलनि सराइ बाटि मजलहुँ तकर बादसँ नहेलहुँ सुनेलहुँ जिनका मोन होइ छनि तऽ बीचमे चाय पी लेलनि आ जिनका नहि मोन भेल जे हम पूजा कइयैके करब तऽ ओ अपन नहा सुनाके पूजा कय लेलनि तखने चाय पिलनि आ नहि जेकरा मोन भेलै नहि ई काज कऽ कऽ आ पहले हम मूँह धोकऽ चाय पी लै छी तकर बादे पूजा करब तऽ दुर्गाजीके पूजा केलहुँ तकर बादेसँ हम सभ उठलहुँ तऽ बिना मुँह धोने चाय नहि पीलहुँ मूँह धो लेलहुँ अपन क्रिया करम कय लेलहुँ तकर बादे चाय पीलहुँ पहिले तऽ सुत सुति उठिके फूल तोड़लहुँ फूल तोड़िके तकर बाद भगवतीके घर बहारलहुँ सराइ बाटि मजलहुँ आ ओसभ माजिकऽ तकर बाद मुँह कान धोकऽ अपन काज कऽ कऽ से वएह चाय पीलहुँ तखन नहेलहुँ सुनेलहुॅं बच्चा सभ इसकुल जाइबला भेल तब ओसभ चलि जाइत तेकर बादेसँ पूजा करब तब जखन बच्चा सभ चलि गेल इसकुल ओकर टिफिन बनल ओकर नेहनाइ तैयार भेल तेकर बाद ओकर गाड़ी आयल ओकरा गाड़ी पर छोड़ि देलहुँ आ तेकर बाद ओतयसँ एलहुँ तऽ अपन नेहलहुँ सुनेलहुँ पूजा केलहुँ आ घरमे पुतोहु छथि तऽ ओ अपन खाना पीना बनेलनि तखन एकादशी जे भेल तऽ दशमी दिन से नेहे नहा सुनाकऽ लहसुन प्याज हम सभ तऽ नहि खाइ छी जे सभ खाइवाली छथि से सभ बारिके लहसुन प्याज नहि बनौलनि आ ओ खाना बनाकऽ खेलनि तेकर बाद एकादशी दिन अपन सहलनि द्वादशीक से नहा सुनाकऽ पहले ब्राह्मण खुऔलनि चाहे सीधा उसरैगके मठ पर देलनि चाहे जे केलनि तेकर बादे खेलनि तेकर बादे ओ चाय पीलनि शर्बत पीलनि चाहे जे केलनि इसभ होइ छै हमरा सभके धर्ममे हम हम सभ तऽ एकदम प्याज लहसुन किछु नहि हमरा सभके घरमे होइयै माँस मछली किछौ नहि होइया एकदम नियम निष्ठासँ भेल इहै दशमी आइत दुर्गा पूजा तऽ दसो दिन हमरा सभके सभ व्यक्ति व्यक्ति एकदम डरे रहब अथि भेल घर नीपू बाहर नीपू ई देख केओ आइन्ठ नहि खसाबै कोनो बच्चा ई नहि करै ओ नहि करै जे पाठ करै वाली छथि से पाठ करै छथि जे पूजा करै वाली छथि से पूजा करै छथि जिनका मठ जाइके छैनि से सभ मठ जाइ छथि भगवती लग जाइके छनि से सभ अपन करथि तेकर बादे खेलनि बेसी आदमी तऽ व्रतेमे रहैया कम आदमी से पूजा पाठ कर कऽ तेकर बादे भोजन केलक तऽ ओहो तऽ हमरा सभके बारह एक बाजि जाइयै पूजा पाठमे अन्दिनोमे आ दुर्गा पूजामे तऽ जानियैके लागि जाइ छै पाठ पूजा होइत आरती भेल दिन दिनोमे आरती भेल राइतोमे आरती भेल दुर्गाजीके तेकर बादे खाना पीना भेल तऽ हमरा सभके तऽ दिक्कत होइ छै बहुत दिक्कत होइ छै अपना हमरा सभके मैथिलीमे मैथिलमे आन जाति अछि तऽ एखन दुर्गा पूजामे तऽ आन जातियो करैयै सभ पूजा पाठ आ आनदिना से जेकरा मोन भेलसँ केलक जेकरा नहि मोन भेलसँ नहि केलक आ हमरा सभके जे छथिन कुलदेवी दुर्गाजी तऽ दुर्गाजीके तऽ रोज पूजा भेल रोज साँझ बाति आरती फारती सभ चीज भेल तऽ हम सभ तऽ ओहिमे लागल रहि गेलहुँ भरि दिन समय खतम तऽ दोसर काज की कय सकै छी आब हमरा सभके काजो नहि होइयै ओ भगवतियैके सेवा भऽ जाइयै तऽ बहुत भऽ गेल इहै सभ होइयै आरु हम क